डांसर्स डांसर हम उसे कहते हैं जो बहुत अच्छा से डांस करता हो अगर कहीं भी स्टेज पे उनका ऑडिशन चल रहा हो या फिर डांस लाइव शो पे आए हो या फिर कहीं भी छोटे से गांव में भी वो अपना डांस दिखाने आ रहे हो या फिर कुछ भी करने डांस के वजह से जा रहे हों डांसर बनने वाला हो मुझे डांस में इंटरेस्ट है मैं डांस करुँगा या फिर लड़की भी हो सकती है करुँगी तो उसे डांस का सबसे पहले यह स्टेप याद रखना चाहिए की डांस तो इजी नहीं है क्योंकि डांस बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और जिसको आता है उसके लिए तो इजी है क्योंकि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा हार्ड लगता ही है और बाद में करते हुए जब आदत हो जाती है तब तो वो इजी हो ही जाता है और बहुत ईजी हो जाता है तो डांस तो सब कहते हैं हार्ड है हार्ड है हार्ड है बट मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा शौक है सिंगिंग और डांसिंग तो हम कहते हैं डांस ईजी है और डांस एक अच्छा डांसर बनने के लिए सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स का भी होना चाहिए ऑडियंस का भी होना चाहिए और ज़्यादातर ये होते है कि अगर कोई भी लड़की डांसर बनना चाहती है तो उन्हें पेरेंट्स ही नहीं बनने देते क्योंकि नहीं डांस करेगी डांस उतना अच्छा नहीं है यह नहीं है वो नहीं है बहुत सारे वजह क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे सुनते आ रहे हैं डांस अच्छा नहीं है कैसे तू करेगी लोग देखेंगे कोमेंट करेंगे यह करेंगे वो करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सबका एक ऐसा जीवन जीने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और हम कब तक नहीं करेंगे इसीलिए डांस हो गाना हो या फिर कोई इंजीनियर बनता है उसको इंजीनियरिंग पसंद होता है तो इंजीनियर बनता है कोई डांसर बनता है उसको डांस पसंद है तो वो डांसर बनता है बस यही होता है और डांसर कह सकते हैं कि डांसर डांसर भी एक इंसान ही होता है क्योंकि उसके अंदर भी तो मतलब अपने हिसाब से जिंदगी जीने की सब कुछ होना चाहिए ना उसका भी कोई अब किसी की गलत कोमेंट से किसी की गलत सोच से नेगेटिव से वो कब तक वो दूर भाग सकता है अपने सपने को दबा सकता है इसीलिए